प्रणाम सर बोल रहे सर मछली चाहिए था सर मांगूर चाहिए और रोहू सर ले जा कर बेचेंगे हाँ बारह किलो तक

कितना है बता दीजिएगा तभी ना सर सर रेट बताइएगा रेट अरे सर ऐसा ना करिए हम बड़ी दूर से आ रहे हैं सर अब इतनी दूर आएँगे पेट्रोल सब कुछ जलेगा थोड़ा कम अम करिए सर मेरे एक पड़ोस में रहता है उसी ने बताया कि वहाँ पर जाइए आपको मछली मिल जाएगी यस सर उन्हीं ने नाम बताए की कि अनिल के पास चले जाइए तो वही बेचते हैं मछली सर मांगूर और रोहू सर थोड़ा कामों बेशी करके अर्जेस्ट अर्जेस्ट कर लीजिए ठीक है सर तो आपका दुकान कहाँ पर है सर कहाँ पर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वही बाटा बाटा गली के बग़ल में क्या हम्म तो सर आपको दुकान को कोई नेम ओम है कि नहीं नाम बता दीजिएगा सर चाहिए तो सर छोटी वाली जो होती है सीधरी रामण अगर मिल जाता तो सात आठ किलो तो तो सर शाम को बेचना चाहिए आपको ना

हाँ ओह ओह तो मतलब सर हमको सुबह में ही आना पड़ेगा लेने के लिए तो सर हमारा घर दूर है आने में टाइम लगेगा सात ओत बजे तक वहाँ पर आए तो कोई प्रोब्लम हाँ हाँ यह सही रहेगा सर ठीक है सर तो हम आपके पास सात बजे तक कल पहुँच जाएँ